हमारे क्षेत्र मे संसाधन की कमी बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि यहाँ इतना संसाधन नहीं हो पाता है और हमें यह प्रभाव भी बहुत ज़्यादा करता है अगर हमें कहीं आना जाना पड़े या कभी इमरजेंसी हो जाए तो हमें संसाधन इतना जल्दी नहीं मिल पाता है अगर किसी मरीज को हॉस्पिटल लेकर जाना हो तो हम उसे बहुत ही परेशानी से लेकर जाते है और हमारे क्षेत्र मे टीका के पर्याप्त टीकाकरण केंद्र है हमारे स्थानीय हॉस्पिटल जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ टीकाकरण केंद्र है और हम अपने छोटे छोटे बच्चों को वही टीकाकरण करवाते है